हमारे यहाँ व्यवसाय को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि व्यवसाय एक ऐसा रोजगार है जिससे कि मतलब मुनाफा होता है और अपन मनमर्जी के मालिक रहते नौकरी तो ऐसा है कि लोग पढ़ाई कर करके बैठे आसानी से मिलती नहीं है और हमारे यहाँ संगमरमर के पत्थर हैं उनका व्यवसाय होता है लोग मूर्तियां बनाकर विदेशों में भेजते हैं बाहर बाहर जाती है उसे जो मुनाफा होता है तो उस मतलब लोगों की मदद होती है और जॉब कर नौकरी का तो ऐसा है मतलब लोग कितने पढ़ाई कर ले कुछ करले मतलब पास नहीं हुए तो नौकरी भी नही मिलती तो व्यवसाय से क्या लोगों को मतलब रोजगार मिलता है और लोगों को मतलब अपने उस रोजगार से जोड़ सकते हैं लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं और अपने व्यवसाय को तो इसलिए मतलब व्यवसाय को यहाँ ज़्यादा महत्व दिया है और